जय झूलेलाल असां जे यूट्यूब में अन्य तरह जा सिंधी कलाकार आहिनि जंहिं में मूंखे द्रिवेन हज़ारी जामु वणंदो आहे छो त हुनजो जेको हसाइण जो तरीक़ो आहे जामु मूंखे सुठे सुठो लॻंदो आहे ऐं उहो प्रॉपर सिंधी भाषा में ई अॻे माण्हू खे ॾेखारे थो ऐं समुझाए थो ऐं खिलाए वेठो उन में असांजो ॿियो माण्हू आहे आशीष चंचलाणी जेको बि सिंधी में सुठा नमूने जा स्टोरी ॿुधाए रहंदो आहे मूंखे इंडियन टीवी जा चेनल बि जामु वणंदा आहिनि जीअं सोनी टीवी में केबीसी ईंदो आहे इंडियन आइडिल ईंदो आहे त मूंखे उहो बि जामु वणंदा आहिनि जीअं इंडियन आइडिल में माण्हुनि जो जेकी गाइकी आहे उनखे वधायो वियो आहे ऐंं नवां नवां माण्हुनि खे मौक़ो मिलंदो रहंदो आहे हाणे केबीसी जी ॻाल्हि आई त केबीसी हीअं आहे की भई जेको सुवाल असांजो अमिताब बच्चन पूछी रहियो आहे ॿिए माण्हुनि खे त असांखे बि हीअं रुची थींदी आहे की भई असां बि जवाबु ॾेई सघंदा आहियूं त मूंखे जामु केबीसी बि वणंदी आहे